हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे कि एक महीना का ईद रहते हैं जैसे रोजा रहते हैं रोजा क्या बोलते हैं मैं भी रहती हूँ और रोजा जैसे सुबह से ना थूक भी नहीं लीलना ना पानी ना कुछ फिर उसके बाद जब चाँद दिख जाता है तो उन लोग पानी पीते हैं और जैसे कि हिन्दुओं में रामलीला होता है हमारे गाँव में आते हैं अयोध्या से राम सीता लक्ष्मण भरत सब आते हैं वहाँ से और हमारे गाँव में जैसे पूरा गाँव पैसा देता है और सब मिल के अच्छे से करते हैं अच्छे से बहुत अच्छे से होता है जैसे कि बहुत अच्छा भी लगता है हमें हमें कुछ पहले किसी से याद आती हैं राम लक्षमण सीता भरत और सत्य और सत्य और असत्य क्या है हमारी लाइफ़ में क्या आएगा क्या नहीं हमें पता चलता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें भारत मैं हमें कुछ उससे लाभ होता है जैसे सुंदर कांड रमायण हमें इससे ज्ञान मिलता है और रामलीला भी देखने से बहुत ज्ञान मिलता है भगवान थे या नही ये भी हमें पता चलता है और बहुत सारी चीज हैं जो हमें रामलीला देखने से मिलता है